सरकारके द्वारा जे सेवा देल गेलैए ओ बहुत हाइ मने उच्च स्तरपर छै आ सरकारी अस्पताल आ निजी स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमे हम जे छै से निजी स्वास्थ्य केन्द्रमे जायब एहिलेल एहिलेल पसन्द करैत छी जेकि ओहिठाम तुरन्त जे छै से एक्शन लेल जाइत छै आ सरकारी अस्पतालमे की होइत छै कि एक्शन नहि लेल जाइत छै आ ई सरकार तऽ बहुत हाइ उच्च स्तरसँ स्वास्थ्य केन्द्रपर देने छै सुविधा लेकिन होइत की छै ओ ओहि जगहके कर्मचारी जे छै से ओ सुविधा जनतामे मतलब नागरिकमे नहि दऽ पाबैत छै एहिकारण जे छै से बहुत आदमी बहुत आदमी जे छै से निजी स्वास्थ्य केन्द्र पर ही जायब पसन्द करैत छै